दहायो क्लासाव ओह सारा जोंखौ दैमालु जोहोलावनि बिजाब बायनानै फरायनो थिन्दोंमोन ओमफाय आं बायनानै फरायदोंमोन बे फरायै फरायै फरायनानै उनावहाय बारा मोजां मोनाखै आरो आङो बिदिनो से फरायै फरायै फरायनानै अब्बा अब्बाखौ बुजियाखै आङो अब्बा लिरनायफोरा अबावबा बारा मोजां जायाखै बर' बिदिनो बुजियाखै आरो बर' नङि बायदि अब्बा अब्बा लेरनाया आमफ्राय बिदिनो गोदोनि जोंनि बर' हारिनि जारिमिन जारिमिनफोर लिर लिरनाय दङ होमबाबो आं बारा मोजां मोनाखै बुजियाखै ओमफाय जारिमिन लिरनाय दङ दैमालु जोहोलावा गोदो माब्रै माब्रै बर'नि खामानि मावदोंमोन मारै मावलांदोंमोन बिदि लेदनाय दंमोन आरो आमफाय आङो माखासेफोरखौ बारा मोजां मोनाखै अब्बा अब्बा गैजोबा आरो फाय दैमालु जोहोलावा ओरैबायदिमोन सासे बर'नि बिर जोहोलाव आमफाय बे जोहोलाव गिदिर आरो माय ओमफ्राय आरो लेरनाय दंबावोमोन बिदिनो जोहोलाव दैमालु जोहोलावनि माखासे जारिमिनफोर जिउ जारिमिन ओमफाय बिदिनो बिमाफोरनि बिमाफोरनि बिमाया माब्रै माब्रैमोन बिमा गदाइआ बेफोरबायदिमोन आरो मारै दैमालुखौ फोथैया मारै थैहोआ बेबायदिमोन ओमफाय आङो मोजां मोनाखै अब्बा बुजियाखै लेरनायफोरानो अब्बा अब्बा मोजां जायाखै फाय आं सानदों आरो बर' जोहोलाव गोदो बिदिमोन बिदिमोन नंखायना नोंगौबो सानदों आमफाय सानो आरो आङो ओमफाय दैमालु जोहोलावा बुं बुंदों आरो दैमालु जोहोलाव बर'नि राजा बिदिनो दावहा नांग्रा बिदिमोन ओमफाय मानि थाखाय थैनाङा बिदिनि थाखाय देददोंमोन फाय आङो अब्बा अब्बाखौ नङादां सानदों मोजां मोनाखै आरो आमफाय बर'नि बिदिनो